हाँ बिल्कुल पुरानी हार्ड कॉपी मेरे पास है है क्या ऐसे मैं एक बार पुराना एल्बम देख रहा था तो मैंने देखा एल्बम में बहुत पुरानी सी तस्वीर मुझे दिखी जब मैं लगभग दो या तीन साल का रहा होगा फिर धीरे धीरे देखता गया पुरानी तस्वीरें मिली जिसमें मेरे बचपन की बहुत सारी तस्वीरें थीं अब नई तस्वीर और पुरानी तस्वीर नया नया तो हम जैसे जी रहें देख ही रहे हैं खुद को भी देख रहे हैं लोगों को भी देख रहे हैं तस्वीरें भी देख रहे हैं लेकिन पुरानी चीज़ें अब वो तस्वीर नहीं मिल सकती ना मैं पुराने तरीके से हो सकता हूँ कभी तो पुरानी तस्वीरें हमेशा भावुक करने वाली होती हैं जिसमें हमारे पुराने लोग दिख जाते हैं जैसे हमारे बुज़ुर्ग दादा दादी लोग दिख जाते हैं जो शायद इस दुनियाँ में नहीं हैं तस्वीरों पुरानी तस्वीरों से ही दिखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत से है ऐसे हमारे मित्र पड़ोसी हैं जहाँ मैं रहा करता था अब मैं कहीं और रह रहा हूँ बड़ा होकर के वो लोग दिख गए ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुरानी तस्वीरों में देखने को मिलती हैं पुरानी तस्वीरें तो बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देने वाली होती हैं जिसमें हमारा बचपन की यादें जुड़ी होती हैं एक तस्वीर देखने से पुराना पूरा बचपन याद आ जाता है याद आने लगता है कि ये कब तस्वीर खिंचाई गई थी तब मैं कैसा लगता था क्या था क्या है बहुत सारी चीज़ें हैं पुरानी तस्वीरें संजो के रखना बहुत ही अच्छी चीज़ है नई तस्वीरें तो मिलती रहेंगी नई तस्वीरों में क्या है नई तस्वीरों में जैसा मैं हूँ मैंने अभी खींच लिया चार दिन बाद एक साल बाद मैं देखता हूँ तो क्या है वही चीज़ें हैं जैसे मैं हूँ बचपन की तस्वीर पुरानी तस्वीरों में ही मुझे अपना बचपन मिल सकता है कोई भी बुज़ुर्ग इंसान है उसको कोई पुरानी तस्वीर मिल जाए उसके शादी आदी के समय की या उसके पढ़ाई के समय की तो उसको लगता है अरे मैं कैसा था तो उस समय का जीवन उसको मन में ही वो जीने लगता है पुरानी जीवन में आ जाता है किसी का पुराना मिल जाए कोई आई डी कार्ड वगैरह जब मैं बचपन में पढ़ा करता था जो इस्कूलों में बनता था कक्षा दो तीन चार का आई डी कार्ड आज मुझे मिल जाए तो उसमें पुरानी तस्वीर मेरी लगी होगी तो तस्वीर देखकर के वो मुझे इस्कूल का जीवन याद आएगा मैं फिर से अपने बचपन में चला जाऊँगा बचपन जी लूँगा चाहे कुछ देर पल के लिए ही जियूँ मैं अपने बचपन की यादों में खुश हो सकता हूँ पुरानी तस्वीरें भावुक भी करती हैं और बहुत खुशी भी देती हैं भावुक तब करेंगी जब कोई ऐसी तस्वीर आपको दिख जाए जो आपके बीच में आज ना हो तो वो भावुक करने वाली हैं लेकिन वो तस्वीर ऐसी हैं एंटीक कि ना तो अब इंसान बचा है और ना उसकी फ़ोटो अगर ना मिली तो बहुत बड़ी दिक्कत फ़ोटो है मेरे पास तो समझ लो मेरा इंसान मेरे पास है मेरे बचपन की फोटो अगर चली गई मुझे मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं जे समझ पाऊँगा कि मैं बचपन में कैसा था सिर्फ थोड़ा याद ही कर सकता हूँ मैं ये नहीं जान पाऊँगा कि मैं कैसा था ये तो तस्वीर देख के ही तुरंत खयाल आता है कि अरे मैं तो ऐसा था उस समय मैं हाई इस्कूल में ऐसा था मैं कक्षा नौ में ऐसा था कक्षा पाँच में ऐसा था जो भी पुरानी तस्वीरें हैं तस्वीरों से ही मुझे पुरानी चीज़ों की याद आती है यदि आपके पास पुरानी तस्वीर नहीं है तो पुराना आप कुछ याद नहीं कर सकते हैं इतनी अच्छी तरीके से धुंधला धुंधला सा सभी को सब याद रहता है यदि अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ की याद करनी है तो आप पुरानी तस्वीरों को खोल लीजिए या अपने किसी पुराने एल्बम को खोल लीजिए तो आप पुराने समय में आ जाएँगे हमें पुराना समय भी याद आएगा हमें पुरानी चीज़ें भी तो मुझे पुरानी चीज़ें संजो के पुरानी तस्वीरें रखकर के आप कभी भी पुराना समय जी सकते हैं पुरानी यादो में खो सकते हैं अपना बचपन याद कर सकते हैं अपने दादी बाबा को अपने कुटुम्ब को भी याद कर सकते हैं तस्वीरों के द्वारा बहुत सी ऐसी तस्वीरें होती हैं फैमिली साथ में खिंचाई जाती हैं मान लीजिए मैं कभी कक्षा मैं कभी चार पाँच साल का रहा होऊँगा तो पूरी फैमिली के साथ फोटो खींची गई वो यदि मुझे दिखी तो मैं तुरन्त याद करूँगा अरे मेरे पापा कैसे दिखते थे मेरी माता जी कैसी दिखती थी मैं कैसा था मेरे भाई बहन लोग कैसे थे अरे इसमें तो ये दो लोग है ही नहीं जो बहुत छोटे थे तब ये पैदा ही नहीं हुए थे ये सारी चीज़ें अब बहुत भावुक कर देती हैं बहुत अच्छी तस्वीरें पुरानी अच्छी तस्वीरें हैं तो पुराने माहौल में ला देती हैं तो पुरानी तस्वीरें भावुक भी करती हैं और पुराने समय में भी ले जाती हैं पुरानी तस्वीरों का महत्व बहुत है पुरानी तस्वीरें संजो के रखने से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं आप अपने पुराने समय में जा सकते हैं मैं और क्या कहूँ बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी किताबें पुरानी तस्वीरें हैं मेरा पुराना एल्बम मैं आज भी रखा हुआ हूँ मैं चाहता हूँ ये हमेशा मेरे पास रहे अब यही चीज़ें आप सोचिए मेरे बच्चे कभी देखें जब बड़े हों तो उनको कैसा लगेगा कि कैसा कैसा क्या माहौल था पुरानी तस्वीरें हमारे दिल के बहुत करीब और एंटीक चीज़ें होती हैं पुरानी तस्वीरों से हमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं पुराने यार दोस्त मिलते हैं पुराना समय याद आता है पुराने लोग याद आते हैं पुराने तस्वीरों से हमें बहुत कुछ मिलता है पुरानी तस्वीरें रखना नई तस्वीरों भी रखते हैं लोग नई तस्वीरों में क्या वो आज कल मोबाइल है किसी के पास तुरंत सेल्फ़ी ले लिए वो अब पर डे की अपनी तस्वीर रख सकते हैं लेकिन यही तस्वीरें जब आप आगे बीस साल बाद देखेंगे तो आपको ये अच्छी लगेगी इसीलिए कहा जाता है पुरानी तस्वीरें भावुक कर देती हैं और कोई कारण नहीं है भावुक करने का भावुक मूल्य इसलिए है कि आप पुराने समय में जा नहीं सकते हैं आपकी पाँच साल के आप जब थे तब की आपको फ़ोटो मिली तो अब आप पुराने समय में जाके वो नहीं खिंचा सकते हैं इसलिए भावुक मूल्य है उसका कोई मूल्य नहीं है उससे भावनाएँ जुड़ी हैं आपकी और आपका बचपन जुड़ा हुआ है इसलिए ये तस्वीरें हमेशा सम्भाल के रखनी चहिए और हमेशा भावनाओं से आप जुड़े रहेंगे पुरानी चीज़ों से और ये तस्वीरें बहोत ही अच्छी चीज़ें हैं